भारतमे अखन जे शिक्षाके लऽ कऽ बोलचाल छै ढङ्ग से शिक्षा हेबाक चाही तेकर विपरीत भऽ रहल हइ कारण जे उचित टाइम पर मास्टर लोकनि सभ महिला वर्ग जे मैडम सभ छथिन से बच्चाके उचित ढङ्गसँ निगरानी नहि करैत छथिन बच्चा कतहुँ खेलैत रहैया महिला जे छथि जेन्टस जे छथि मास्टर मैडम ओ अपन निश्चिन्त रहैत छथि हुनका बच्चा पर कोनो ध्यान नहि जाहि से उचित जे विकास छै बच्चाके सिखबाक बुझबाक ओकर अवसर बीत रहल छै ओकरा बचपनामे जे उचित सुविधा हेबाके चाही तेकर ठीक विपरीत भऽ रहल छै मास्टरके महिला जे मैडम छथि तिनका बच्चा प्रति कोनो चिन्ता नहि छनि जे हमर इसकुलक बच्चा नीक जकाँ पढ़ैत नीक रिजल्ट हुए इसकुलक शिक्षक सभकेँ नाम रौशन हुए ओकर विपरीत भऽ रहल अछि जे बच्चा सभ एमहर से ओमहर खेला रहल हइ शिक्षा शिक्षिकाके कओनो तरहक ओकर जिम्मेवारी जकाँ नहि बुझैत छथिन लापरवाह भऽ रहल है ओ बच्चा की सुधरते जेकर कारण छै जे शुरुआतिए ओकर नष्ट भऽ रहल छै आ अगिला जे समय छै जे जड़ि मजबूत हेबाके चाही ओ जड़ि ओकर नष्ट भऽ रहल छै खेलधूपमे जा रहल छै शिक्षक शिक्षिकाके कोनो तरहक निगरानी नहि छनि बच्चा परमे जे हमर इसकुलके बच्चा नीक जकाँ पढ़ैत नीक रिजल्ट हुए हमर इसकुलक नाम बढ़ै ताहि सभ पर हुनका सभकेँ कोनो चिन्ता नहि छनि लापरवाही रूपसँ ओ बच्चाके जिन्दगी बीत रहल छै गार्जियन बुझैत छै जे मास्टर सभकेँ लगमे बच्चा गेल हइ नीक जकाँ पढ़त ओ बच्चाके ट्यूशनेटा माध्यम छै जे किछु ओकरा आबि रहल छै इसकुलक ओकरा कोनोटा मजबूती नहि छै